सुरी नायफ म्हळ्ळ्यार म्हाका ती आवडना कारण म्हाका तेज्या वांगडा बॅड एक्स्पिऱ्यंस आसा कारण किचना ल्हान आसताना आशिल्लो तेन्ना म्हाका हांव ती घेन नाचतालो आनी घरा कडेन खबर नाशिल्लें आनी सो तें हात म्हाजो कट जाल्लो चड कांय जाल ना बट कट पडलेलो म्हाका ल्हान आसताना आनी ल्हान आसताना कट पडप म्हळ्ळ्यार एक मॅमरी उरता सो म्हाका तेन्नाच्यान ती नायफ म्हणटा ती आवडना आजुनूय म्हाका नायफ यूज करता आसताना अशें हांव चड यूज करपा वसना नायफ कारण म्हाका तें आवडना चॉप करता आसताना हांव चॉपींग मशीन यूज करता इवन सुरी तें आमी टिवीचेर बी पयता आसताना क्रिमिनल्स यूज करता सो क्रिमिनल्स अशें न्ही बट तें दाखयता शो टीवी शोज नाल्यार आनी कितें आसा तेंचेर तें यूज करतां अशें म्हणून दाखयता सो म्हाका सुरी आवडना इवन किचना जावं नाजाल्यार हांव कसलोच यूज करतां म्हणटा तें चॉपींग हेतूर चॉपींग म डिवायस आसता कितें तेंचे इलॅक्ट्रीक आसता थोडें मॅन्युअल आसता ते यूज करता फ्रूट कटींग म्हण नाल्यार कितें केक कटींग आसता तेन्ना सुद्दां ऑफकॉज हांव करता बट केक कटिंगां बीन सॅपरेट वुडन नायफ्स आसता तें यूज करतां शार्प ऑप शार्प नायफ नाल्या सुरी तशें हांव यूज केन्ना किद्या तें आवडना